औ हेलौ सा नारजारी ना ए नै आं नोंनि माबाखौ फन नाम्बारखौ सासे लोगोनिफ्राय मोनदों ए आङो रैरुप नारजारी मानि आं नोंनाव माखासे भुटान खाथिनिना नोङो औ मानि आङो दस थारिखालागै भुटानाव थांनो नागिरदों नालाय ओमफ्राय आंथ' बे जायगायाव थांफेराखै ना ओमफ्राय बेदिनो बे भुटाननि बागै आयदिया जेन'बा लाखनो सानदों आं जेन'बा माब्रै थांनो जायगाफोरखौ माबायदि बेखौ सोंनो सानदोंमोन आं औ औ औ हाबाब बेसेबां फैसा नांगौ जाखो हाब आं नोंखौ जेन'बा नोंनि हिसाबै बुंनायदो जेनबा बेसे नांगोन बारा बारा बिनो मोननाय नङा मा आंहा बेरायनायावबो फैसा आजां गाजां थांगोन बेवहाय आं नोंनो जायगा सोंहरनायल'आवनो फैसाखौ होबा जेन'बा बुरजा होबा आंहा माहा बेरायनानै मा खालामनांगौ जाखो फैसा गैयाबा

एक्स' दुइस'आ जायो हाब हाबाब बेसे बुरजा हरनांगौ जाखो आंहा बेरायनायावबोथ' फैसा थांगोन ना आजां गाजां दे दे बाल लोगोजों लोगो होमबालाय आरायस'खौनो लादो थिनस' मानि मानो नांबावगौ दे दे होमबालाय थिनस'खौनो होनोसै आं ओमफ्राय मायाव मायाव हरनो आङो दे आं दस थारिखाव थांसिगोन होनबा आङो आङो फुङावनो थांनाय जागोन औ औ औ दे थेंक इउ थेंक इउ दे अ